सुखपुर हाईइसकुलमे हमसब पढ़ैत रहिऐ जेकि अभी हमसब सुपौल कॉलेजमे छिऐ सुखपुर हाईइसकुलमे बहुत नीक पढ़ाइ होएत रहल छै टीचर सब टाइम टाइम पर आबैत रहए आओर बहुत नीकसंँ समझाबैत रहए आओर पढ़ाइयो बहुत नीकसंँ होएत रहए जेकि हम सब पास भए कऽ इंटर तक केलिए आओर अभी अभी हम बी ए मे छिऐ जेकि सुपौल एस एन महिला कॉलेजमे एडमिशन छै ओतुका हालत बहुत खराब छै ओतुका मास्टर सब घूस लए पर रहए छै आओर एडमिशनमे बहुत पैसा लागलै मतलब तीन हजारके लगभगमे लागि चुकलए हँ आओर यही दशमाके मार्कस शीट टू कोपी आओर इंटरके मार्क़्सशीटके टू कोपी आओर फोटो सब लागैत रहए आओर बहुत समस्या होइत रहए एडमिशन कराबैमे बहुत भीड़ भाड़ रहैत रहए आओर टीचर सबके बस एतबी रहए जे हमरा सबके बस पैसा आबए आओर किछु नहि हमरा सबके ओ कॉलेजमे किछु क्लास सब होइत छै बस हमसब एडमिशन फोर्म भरै रजिस्ट्रेशन कए लिए जाए छिऐ बस एतबी काम रहए छै कॉलेजके ओ कॉलेज हमरा सबके हिसाबसँ नहि अच्छा छै लेकिन हमसब मजबूरीमे ओ कॉलेजमे पढ़ि रहल छिऐ